झी टी वी मराठी या चॅनलाचेर आमी सारे खवय्ये ही कार्यावळ सुटी आसताना पळयतालें तातून प्रशांत दामले बऱ्या तरेन ही कार्यावळ हाताळतालो पळोवपाक तशें करून पळोवपाकय बरें दिसतालें महाराष्ट्रांतले वेगवेगळ्या प्रांतांतल्या जेवणाची पद्दत त्या प्रदेशांतले जिन्नस तांची नांवां हाची म्हायती मेळटाली हल्लिच्या तेपार आमी युट्युबाचेर पळयतात ते म्हणल्यार निसा ओमी हांच्यो स्किनी रॅसिपीझ तिच्यो रॅसिपीझ ह्यो विशिश्ठ लोकां खातीर म्हणल्यार जांकां गोड्या मुताचें दुयेस आसा जाल्यार तांकां त्या भशेच्यो रॅसिपी करून दाखयता कोणाक वजन कमी करपाक जाय तांकां त्या तरांच्यो रॅसिपीझ दाखयता ती दाखयता ती करपाची पद्दत एकदम सुटसुटीत आनीक सोंपी आसता घरांत आसलेलेच वस्तूचो उपेग करून भलायकेक बऱ्यो अश्यो रॅसिपीझ ती दाखयता म्हाका आवडलेल्यो तिच्यो जिन्नस जे हांवें स्वता करून पळयले आनी अजुनीय करता ते म्हणल्यार नासण्याचे डोसा आवाळ्याचें लोणचे प्रोटीन सालड ओट्स घालून केल्ले पिवपाची स्मुथी तशेच नाचण्याचो केक तिच्यो सगळ्योच रॅसिपी ह्यो भलायकी नजरे मुखार दोवरून केल्ल्यो आसतात म्हुणून म्हाका तिच्यो रॅसिपीझ खूब आवडटात